हैलो हाँ मैडम बोलिए हाँ है आपको कौन सा फ़्रिज चाहिए हाँ मिल जाएगा नहीं छूट कुछ नहीं मिलती बस यह है कि आप आकर देख लो काम अच्छा करेगा वह दिल से ही करता है डबल डोर का वह ही पड़ेगा आपको बीस बाईस हज़ार के लगभग हमारी भिंड रोड पर हाँ भिजवा देंगे आप तुरंत बुक कर जाना हाँ कूलिंग तो बिल्कुल सही करता है फ्रीज़र भी सही काम करता है हाँ वह तो अलग है वेजिटेबल बॉक्स अलग है फ्रीज अलग है उसमें बर्फ़ जमती है वह भी तीस मिनट में जम जाती है हाँ जल्दी जमाने जमाने का है हाँ कर देंगे ना ठीक है भिजवाने के पैसे अलग से लगेंगे आपके नहीं वह तो गाड़ी अलग से आती है ना वह लोग जो ऑर्डर देने जाते हैं नहीं ख़ुद कि नहीं रहती है मैडम वह तो बुक करनी पड़ती है वहीं सौ रुपये के लगभग लग जाएगा ठीक है आ जाना ठीक है राधे राधे